आमच्या कोंकणी भाशेन वेगळ्योवेगळ्यो बोली आसतात देखीक साश्टी बोली अंत्रूज बोली तालुका वायज बोली आसतात द प्रत्येक तालुक्याची बोली वेगळी आसता जशी पेडणेची बोली वेगळी आसता काणकोणची बार्देसांतली आमच्या सांग्यां वयली बोली वेगळ्यो आसतात उत् उत्तर उत्तरां उत्तर गोंयांत उलयतात तशी दक्षीण गोंयांत उलयनात पेडणेची पेडणे बोलीन मराठी भाशेचो प्रभाव आसता पूण आमी हांगा सांग्यां तालुक्यांत प्रमाण कोंकणी उलयतात